ہیلو بس جی السلام علیکم جی نرسری شاپ سے بات ہو رہی ہے جی آپ اپنے سپول ضلع کے مشہور پودے پودے بتائیے ہوں جی آپ اپنے سپ جی آپ اپنے سپول ضلع کے مشہور پودے کی پودے بتائیں

ابھی آم جی آپ کے پاس کون کون سا ہے آم کے پیڑ میں کون کون سا آم میں ہی ہے پھر تو دسہری آم کے پیڑ چاہیے دسہری دسہری

کب تک آپ کل تک کروا دیجیے گا اچھا کیلا کا بھی بیج ہوگا تو کتنا پیسہ دینا پڑے گا آپ کو آپ کچھ اندازہ تو بتا دیجیے کہ مطلب کتنا لگے گا پھر بھی اچھا سو دو سو روپے ٹھیک ہے اور بھی مطلب سبزی میں کچھ مسور ٹماٹر وماٹر کا پودا کچھ ہے آپ کے پاس جی اور ہم آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے بات کرتے ہیں جی جی بالکل ٹھیک ہے وعلیکم السلام